अस चार भ्राऽ इक भैन आं और जेह्ड़े मेरे कोला छोटे न मेरियां ओह् मिगी ओह् अपने बड्डा भ्राऽ गै भ्राऽ इक प्यो दे बराबर दर्जा दिंदे ओह् मेरी हर इक गल्ल मनदे जे अगर ओह् कोई थोह्ड़ी जेही बचैर कोई गलती उं'दे कोला होई जंदी ऐ ते जे में उ'नेंगी कोई अग्गुआं दा डांटां ओह् मेरी गल्ल मनदे न और कदें बी मिगी उ'नें मुड़ियै कोई किसे गल्ला दा फालतू दा जवाब नेईं दित्ता और बड़े अच्छे न और जेह्ड़ी साढी छोटी भैन ऐ ओह् दिनें तेहार साढ़े घर औंदी ऐ अस उसी इक देवी दा रूप लेइयै उसी घर पूजने आं और बड़ा अच्छा सारें गी ओह् सारे भ्राएं गी इज्जत मान दिंदी ऐ और असेंगी उसी सारें कोला छोटी साढ़ी भैन ऐ जेह्ड़ी उसी अस अपनी देवी दा रूप मनने आं हर दिनें तेहारें पर औंदी ऐ बड़ी खुशी होइयै औंदी ऐ और साढ़े कोल च ओह् दिने तोहारें च औंदी ऐ अस किश ना किश जो असेंगी जुड़दा उसी अस दिन्ने आं इ'यां इक गिफ्ट टाइम समझी लैओ और ओह् बी साढ़े घरा बड़ी खुश होइयै जंदी ऐ और साढ़ा आपूं बिच्चे बड़ा जैदा प्रेम ऐ और अस इ'यै अग्गें लोकें गी आखना चाह्न्ने आं कि भ्राऽ जेह्ड़े उं'दी आपूं बिच्चें बड़ी अच्छी उं'दा डील होना चाहिदा बड्डा बड्डे गी समझै निक्का निक्के गी समझै और कदें बी लड़ना नेईं इक दुए कन्नै और लोकें गी बी इ'यै शिक्षा होऐ कि कि जेह्ड़े भ्राऽ भ्राऽ होंदे ओह् उ'ऐ जेह्ड़े मतलब कम्म औंंदे इक दूए दे बाकी तुस आखो कि होर कोई साढ़े कोई कम्म औग जित्थै भ्राऽ ने कम्म औना उत्थै भ्राऽ ने गै कम्म औना उत्थै होर कोई दूआ बंदा उस जगहै पर नेईं खड़ोई सकदा ऐ और माड़ी मुट्टी जेह्ड़ियां गलतियां बी होंदियां इक दूए दी गलती सुनी लैनी जि'यां हून कोई बड्डा भ्रा ऐ छोटा कोई गलती करदा ते ओह् बड्डे दा फर्ज बनदा कि ओह् उसी जेह्ड़ा ऐ उसी माफ करै जियां राम लक्ष्मण भरत जां शत्रुघन बगैरा जेह्ड़े चार भ्राऽ हे इंदा आपूं बिच्चे किन्ना संबंध हा कि राम भगोआन गी जिसलै वनबास होएआ के लक्ष्मण और राम दे बिच किन्ना जैदा प्रेम हा कि जिसने अपनी घरे आह्ली गी बी घर छड्डिये बी राम दा जेह्ड़ा उन्नै पक्ख लैता नेईं ना अज्ज दे टाइम दिक्खेआ जा कि मतलब भ्राएं भ्राएं बिच आपूं बिच्चें इन्नी जैदा नेईं बनदी ऐ और उ'नें बी उ'नेंगी दिक्खना चाहिदा कि ओह् कैसे किन्ना उं'दे बिच आपूं भ्राएं बिच किन्ना जैदा प्रेम हा कि जिसने भ्रा दे पिच्छें अपने घरे आह्ली बी घर छोड़ियै अपना परोआर छोड़ियै अपने मां प्यो छोड़ियै इक भ्रा दा पक्ख लैता हा चौदां साल जेह्ड़ा ऐ अपने भ्राऽ कन्नै उन्नै बतीत कीते और भ्राऽ दी सेवा कीती भ्रा दा इन्ना मतलब उसनै सेवा कीती कि भ्रा जेह्ड़ा भ्रा अगर सेई बी जंदा हा ते ओह् पूरी रात जेह्ड़ा जागदा रौंह्दा हा ओह्दे कन्नै गै भरत हा जेह्ड़ा ओह् बी राम जी गी इन्ना चांह्दा हा कि ओह् ननिहाल गेदे हे जिसलै उ'नेंगी पता लग्गेआ कि राम होरें गी वनबास होएदा ते ओह् बी अपने ननेहाल दा वापस आए ते उ'नें बी बड़ी जैदा कोशिश कीती कि असें बी राम दे कन्नै गै जाना लेकिन उस टाइम वक्त होई चुकी दा हा राम चंद्र जी होर बड़े जैदा दूर पुज्जी गेदे हे जेह्दे कारण ओह् उत्थूं तक्कर नेईं पुज्जे और जेह्ड़ा चौदां साल राम होर बाह्र गे न और जेह्ड़ा राज जेह्ड़ा ऐ ओह् भरत गी जेह्ड़ा मिलेआ ते भरत होरें आपूं राज गद्दी पर नेईं बैठे ते उ'नें जेह्ड़ी ऐ राम दियां जेह्ड़ी ओह् ही चरण पादुका हियां ओह् उ'नेंगी सिंहासन दे उप्पर रक्खियै उ'नें जेह्ड़ा उसी मत्था टेकियै ते उ'नें अपने इस्सै तरीके कन्नै चौदां साल जेह्ड़े उ'नें भरत ने पूरे कीते मेरे आखने दा मतलब एह् ऐ कि ओह् टाइम दिक्खो के भ्राएं दे बिच किन्ना के प्रेम संबंध हा कि जि'नें इक भ्रा दे एक्क दुए दे पिच्छे किन्ना मतलब जि'नें कष्ट उनें सैह्न कीते और राम भगोआन जेह्ड़े उं'दे पिता हे दशरथ अगर ओह् चांह्दे कि उस बेल्लै बी अपने प्यो गी जेह्ड़ा जवाब देई सकदे हे कि उ'नें बी अपने कोला बड्डे दी किन्नी गै कदर कीती जि'यां अज्ज टैम नेईं करदे ऐन लोग कदर ते लोकें शिक्षा लैना चाहिदी रमायण बिच्चा कि उ'नें अपने प्यो दी गल्ल सुनियै चौदां साल जेह्ड़ी जंगल दे बिच बड़ी मुश्कल दे कन्नै गुजारे दे न ते एह् अस सनाना चाह्न्ने आं कि भ्रा भ्रा दे बिच इन्ना दिखदे लोग जरूर न रमायण लोग दिखदे मतलब हर जेह्ड़ा ओह्दा ऐपिसोड होंदा कोई बी खंजांदे निं ऐ अपना मनोरंजन गै करदे खाली और शिक्षा कोई निं लैंदा एह्दे बिच्चा शिक्षा कोई निं लैंदा खाली मनोरंजन लैंदे खाली पैह्लें दिन दिखदे दूए दिन भुल्ली जंदे और मेरा इ'यै आखना कि जेह्ड़ी अस चीज दिक्खने आं उस चीज दिक्खना ते दिक्खने पर ओह्दे पर एह् बी करना चाहिदा एह् अपने दिलै च ओह् चीज बठाना चाहिदी कि उ'नें लोकें कि'यां जेह्ड़ा जीवन बतीत कीता कि'यां इक दूए दी गल्ल सुनियै और असें बी भ्राएं भ्राएं इक दूए कन्नै इ'यां गै रौह्ना चाहिदा बड्डे निक्के दी गल्ल सुननी चाहिदी और भैने कन्नै जेह्ड़ा संबंध जेहड़ा साढ़ा ठीक होना चाहिदा